जेह्ड़ा नलके दा पानी है निं ओह् रोज निं औंदा साढ़े इत्थै ग्रांऽ बिच्च ते नलके दा पानी जेह्ड़ा होंदा ओह् साफ गै औंदा अस पीन्ने बी हैन उस्सी ते बाकी न्हौने बगैरा दे बी कम्म औंदा ते पानी जेह्ड़ा ओह् इ'यां बी बड़ा जरूरी ऐ अस पानी जेह्ड़ा सारा नलके दा गै यूज करने ते अगर पानी निं अगर नलके दा पानी निं आवै तां असें गी बड़ी जैदा परेशानी होई जंदी ते नलकै पानी आवै तां असें गी बड़ा गै जैदा सकून थ्होंदा कि हां पानी है नेईं ते ना पानी लैने गी दूर जाना पेई सकदा ते जेह्ड़ा पानी होंदा ओह् बी साफ होंदा अस उस पानियै गी पी बी सकने ते बाकी सारे कम्म बी ओह्दे कन्नै करी सकने कपड़े धोई सकने न्हाई सकने अपनी गवां गी बी पलैई सकने ते होर ओह्दे नै सब्जी बगैरा बी लाई सकने ते जेह्ड़ा नलके दा पानी ऐ ओह् साढ़े आस्तै बड़ा जरूरी ऐ अगर साफ निं आवै ते असें पानियै बगैरा खज्जल होई जाना पानियै शा बगैर पानियै शा बगैर ते जिन्दगी बी निं ऐ ते जे नलके दा पानी ऐ ओह् ते बड़ा गै जैदा जरूरी ऐ ते साफ नलके दा पानी जेल्लै साफ होवै तां उस्सी अस पी बी सकने क्योंकि असें पानी पीने आह्ला ते जेह्ड़ा होंदा ओह् नलकै गै औंदा बडलै बडलै इत्थै ते सारें दे घर बडलै बडलै पानी औंदा ते ओह् जेह्ड़ा पानी होंदा ओह् साफ होंदा ते जे जे अगर नलके पानी निं आवै तां असें गी बड़ी सारियें परेशानियें नाल सामना करने पेई सकदा क्योंकि साढ़ा जेह्ड़ा टाईम ऐ ओह् बी वेस्ट होना अस पानी लैने गी दूर दूर जाने पौना अगर नलके पानी आया तां ओह् ते बड़ी जैदा अच्छी गल्ल ऐ ते जेह्ड़ा पानी ऐ ओह् ते बड़ा गै जैदा जरूरी ऐ ते इत ग्रांऽ बिच्च बी बड़ा जैदा जरूरी ऐ पानी क्योंकि इत्थै हर इक चीजै आस्तै अस कुछ बी करना होऐ ते पानी ते चाहिदा गै चाहिदा होंदा ऐ ते पानी तुस पानी जेह्ड़ा होंदा ओह् साफ गै औंदा जे निं नलके क्योंकि इत्थै जेह्ड़ा होंदा जमीना बिच्चा आपूं पानी कुर्जदा ते जियां बाईं बगैरा बनी दियां होंदियां ते बाईं दा अस जेह्ड़ा नलका लाई सकने अपने घर तक बी पजाई सकने पानी मोटरां लाइयै ते जेह्ड़ा कोड्डुआं पानी होंदा ओह् बड़ा ई जादा साफ होंदा ते ओह्दे बिच्च कोई बी मलाबट निं होंदी होई ते एह्दे आस्तै जे असें अगर पानियै च कोई मलाबट निं होग्गी तां असें बी स्वस्थ रैह्ना ते असें जैदा बमारियां निं लग्गनियां न अगर अस साफ पानी यूस करगे अगर गंदा पानी यूस करगे तां असें बमारियां लग्गी सकदियां जेह्ड़ा पानी ऐ ओह् साफ गै औंदा ऐ ते एह्दे आस्तै ग्रांऽ दे लोग जेह्ड़े इन्ने जैदा बमार बी निं होंदे क्योंकि ओह् साफ साफ फ्रैश फ्रैश इक ते हवा बी ताजी लैंदे ते ताजियां सब्जियां बगैरा बी खंदे ते ताजे पानी बगैरा बी उत्थुआं दा म्हौल बी अच्छा होंदा ते पानी जेह्ड़ा ओह् साफ बी शैल लगदा